जहाँ तक रहलै मैथिलीके बात तऽ मैथिली देखिऔ हमर सबके बहुत ही प्रिय और मधुर आवाज होइ छै ओ सुनइयोमे बहुत ही अच्छा लागै छै जे हँ रहलै मैथिली साहित्यकार और कविके बारेमे तऽ उगना आओर जेना देखू विद्यापति विद्यापति एहन अच्छा भक्त रहै जे ओकरा खातिर महादेव के धरती पर आबय पड़लै उगना बनिकऽ ओ उगना बनिकऽ एलै तऽ ओ भी की तऽ ओकर चाकरी करय लए मतलब नौकर नौकरी करय लए ओ विद्यापतिके नौकरी करलकै उगना महादेव बनिकऽ और ओ जे जे कहै ओ काज करैत रहै तऽ एक दिन की भेलै उगना तऽ ओ तऽ ऊगनाके कहलखिन की जे जल आनय लए तऽ ओ की करलकै बहुत जङ्गलमे रहै विद्यापति जी फसल तऽ ओ गेलै जल आनय लए तऽ ओनि मिललै उगना कतउ तऽ ओ तऽ अपन जटासँ निकालिकऽ गङ्गा अपन दए देलकै विद्यापतिजी ओ पिलनि तऽ ओ कहै छै कि ई तऽ गङ्गाजलके स्वाद छै तऽ कहय छै नहि नहि ओतय जे दूर उड़ रहल छै कौआ सब ओतय से आनलि हँ जल ओतऽ अथी छै कहै छै नहि रो उगना ई तऽ छौ गङ्गाजलके स्वाद छिऔ